भैया ओला कैब से बात कर रहें हाँ भैया कुछ देर पहले मैंने आपकी कैब बुक करी है दरअसल मुझे साकेत नगर से भोपाल स्टेशन तक जाना था भैया जी भैया हाँ भैया भैया मैं साकेत नगर पर ही मिलूँगा साकेत नगर सी सेक्टर पर मिलूँगा भैया भैया जी भैया भैया आप कितनी देर से आ पाएंगे जी जी चलेगा भईया चलेगा कोई बात नहीं लेकिन भईया कोशिश करिएगा कि पंद्रह मिनट के अंदर ही आप आ जाओ क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वह दस बजे है कोशिश करिएगा कि अभी पंद्रह मिनट में आप आ जाओ तो कम से कम एक घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएँ क्योंकि थोड़ा दूर है न भैया और ट्रैफिक भी है तो समय लग सकता आने जाने में इसलिए कह रहा हूँ तो भैया मैं यहीं साकेत नगर में ही मिलूँगा आपको आप थोड़ा जल्दी करिएगा और ठीक है भैया ठीक है धन्यवाद भैया